हैलो हैलो हां जी हां बोलो तुस कौन बोला दे अच्छा हां जी अच्छा अच्छा अच्छा कोई निं थुआढ़े ओह्दा कम्पलेन पजाई ओड़दी असें अग्गें ते कोई निं ओह् करा दे न हून होई जाह्ग थुआढ़ा कम्म हां अच्छा अच्छा हां पैह्लें बी दो पुल अस बनाई चुके दे न हून त्रिये दा बी ओह् कीते दा असें ते अग्गें अपील कीती दी ऐ आपें ओह्दा बी कम्म आई जाना तुस टैंशन निं लैओ बनी जाना थुआढ़ा बी कम्म हां ठीक ऐ ठीक ऐ